गोदो गोदायनिफ्रायनो दाव फालांगि खालामबोनाया बहत गोबाव जाबोबाय आं दा बेफोरखौ फालांगि खालामनानै आङो न'खराव सोलिनोबो हाबाय मोजाङै मोजां नांगौबादिबो खामानिफोरखौबो मावनो हाबाय आं बे दाव फालांगिजोंनो बिनिफ्राय साबसिन जेबो फालांगि गैया साननानै दं दा आं जेरै गोसो दंमोन दा बेफोरबादिनो दाव फालांगि खालामनानै सोलिबोनो हानायखौ आंहा मोनसे बिस्सास दङ दा बेजोंनो आं मानसि जाबोनाय मानसि बायसान्स जुदि आङो बे आङो दाव फालांगि खालामनायखौ खालामनायाव आं गैबाय बायाबाबो आंनि खामानि मावग्रा सासे दंखायो बेङो बेखौ नांगौबादि मोनो आङो जेब्ला आं बुङो बे आंनि खामानिखौ मावना होफैयो दा बेखौ खिन्थाना दोनलांखानाय जायो दा आंहा माबा मोनसे जेंनाफोर जानायनि जानायनि जेबो सम्भाबना गैया बेफोरनिफ्रायनो आं जेंनाफोरखौ बासायनो हायो बारग'नो हायो जुनारफोरजों सोमोन्दो गाज्रिबोना मोनसे बेफोरखौ नायनो थाखाय मानसि दोनलांखायो आङो बायसान्स जुदि आंनि बे फालांगियाव खालामनायाव दावफोर बाहाबाफोर गलाङोबा नायनो थाखाय बेफोरखौ बहाबा

सोरबाफोर लांलाबायनायखौ नायनो थाखाय दा बेफोरखौ आं आंनि मावग्रा गुबुन मानसिनो बेफोरखौ आं खिन्थाना होलांनाय जाखायो दा बेफोरनिफ्रायबो आङो बारग'नो हायो फालांगियाव गाज्रि मोन्दांथि मोनफेर आखै आं दिनैसिम बेफोरबादि फालांगियाव गोबां मानसि दं दिनैसिम आंनि बेफोर दाव फालांगि खालामनायाव खहा खालामना होग्रा नाथाय आंखौ दिनैसिम बेफोरबादि फालांगियाव खालामनायाव खहा खालामना होनो हायाखै दा बेनो आंनि फालांगि दा आं बे फालांगिजोंनो मोजां मोजां इसोरनि अननायावनो सोलिनानै दं दा बेफोरनो आं न' बां साजायनो हाबाय मावनो हाबाय गथ' गथाय फोरोंनो हाबाय दा बे दा आं दाव फालांगिजोंनोखौ सैथो बिस्सास खालामनानै आङो दिनैसिमबो दङ बेबादिनो सोलिनानै दे गोजोन्थों